म्हज्या कामाचेर विरोध करताना सदांच हांव हांसत सांगता सर म्हज्यान जावचें ना हें आं म्हण कठीण परिस्थिती हाताळप म्हळ्यार खूब विचारपूर्वक करचें पडटा अशें खुबशें वेळार म्हाका कठीण परिस्थितींतल्यान वचचें पडलें हांव सरळ उलयता सो म्हाका जेन्ना हें केन्नाय कठीण परिस्थीती येता किंवां म्हजेर अन्याय जालो सो दिसता तेन्ना हांव सरळूच वचून विचारता आनी तरी पूण म्हजेर त्या परिस्थितीचेर सारकी म्हाका वाट मेळना जाल्यार ताज्या वयर जे कोण आसात तांकां ह्या परिस्थितीची आयडिया दितां आनी हें कशें करून सोडोवपाचें जातलें सोडोवपाक म्हाका प्रयत्न जातलो त्या प्रमाणें तांचो सल्लो घेवन हांव ताचेर ह्या परिस्थितीचेर हाताळपाचो म्हजो प्रयत्न करतां